आतां शेतांत काम करता आसतना पयलीं निवळ करताले पयलीं लोक पयलीं लोकांक मिशनी बिजनीचें कांय नासलें पयलीं निवळ करताले हातीन करताले खोऱ्यान घेताले करताले आनी मागीर बांद बीन घालून उदक साठयताले थोडे थोडे ना जाल्यार कळश्यांनी उदक व्हरोन वतयताले आनी शेत करताले तशें चलताले ना जाल्यार कांयच ना जाल्यार बांयचेर कळमे लावन उदक काडटाले आनी तें उद् हेका शेताक शिंपोन शेत करताले लोक मिरसांगे म्हूण आनी कितें म्हूण तें करपाचे ते करताले तशें आतां ना न्हू आतां सगळें सुविधा वाडलेल्या सगळें आपल्याक जाय जाय तशें मेता म्हळ्यार आतां बांद ना आतां उद् मेता आणी किदें मेता अशें किदें हें चालू आसता तेंचें तशें पयलीं सारकें आतां आणी मागीर देवाची पुजा बी करता नवें म्हणून करता थंय आनी देवाची पुजा करता तेतून जानो घालून ह्या हेतून घालता आनी देवाक देवाक दाखयता पुजा करता आनी मागीर तेचो जेलो म्हणून एक देवाक एक आमची आमचे कडल्यान देणगी म्हणून एक जेलो दिता भाताचो नाटकां कडेन म्हूण आनी कितें म्हूण तेन्ना पावयता तें आमचे कडले कितें तरी दिव दिवपाचे देवाक म्हणून तें देवान आमकां दिले म्हणून आमी देवाक दिता अशें आमचे कारवाही चलत आसता आनी एकामेकाची शेत करून एकामेकाक हेल्प करताले तेन्ना हांव तुमगेर येता तूं आमगेर अशें करून एकामेकागेर वयताले तशें आतां लोक चडशे येयना आप आपले करता आनी रावता